हाँ हमारे ग्वालियर जिले में उपलब्ध ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वह बहुत ही अच्छी है और उसमें बहुत ज्यादा साफ सफाई रहती है स्वच्छ है उसमें पानी भी उपलब्ध हो जाता है खाना भी चाय भी एवं बैठने की सीटें भी बहुत अच्छी हैं और सीटों को हम नीचे भी कर सकते हैं ऊपर भी कर सकते हैं एवं बैठने में बहुत ही कम्फिटेबल हैं सुविधाएं सारी हैं और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सबसे अच्छी है क्योंकि जो और ट्रेनें हमें दिल्ली पहुँचाने के पाँच या छ घंटे लेती हैं वही वंदे भारत हमें तीन घंटे में लगभग तीन घंटे में दिल्ली पहुंचा देती है हमारा समय भी बचता है और सुविधा भी अच्छी होती है और वंदे भारत कम से कम डेढ़ सौ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार से चलती है जो कि कोई ट्रेन शायद लगभग बहुत ट्रेनें कम चलती हैं इस स्पीड में और यह ट्रेन बहुत ही अच्छी है और हमारे जिले में